हॅलो पारपत्र ऑफिसान फोन लागला म्हाका म्हाजें पारपत्र करपा जाय आशिल्लें म्हाका विदेशांतल्यान नोकरेची संदी येल्ली आसा त्या खातीर म्हाका म्हजे पारपत्र करपा जाय म्हजें म्हाका पारपत्र करपा लागून खंयची खंयची कागद पत्रां लागतली ती तुमी सागूंक शकता ही जी तुमी कागद पत्रां म्हाका सांगिल्ली आसा ती तुमकां हांवें मेल करपाची काय तुमच्या ऑफिसान येवन हांवें दिवपाची हांव येवपाचे गरज आसां थंय ह्या पारपत्रा खातीर कितली फी आसा आनी हो पारपत्र म्हाका कितले दिसान मेळटलो म्हाका हो गरजेचो आशिल्लो बेगीनाच्या बेगीन मेळपा खातीर ताका लागून मातशें बेगीन जावूंक शकता बरें पारपत्र हांवें येवन तुमच्या ऑफिसान कलेक्ट करपाचें काय तुमी पोश्टांतल्यान धाडटात बरें पोश्टांतल्यान तुमी बेगीनच्या बेगीन म्हाका धाडूंक शकतले आनी कितेंय तुमकां पारपत्रा खातीर लागता व्हिजा तुमी काडून दिता त्याच टायमार काय आमी वेगळो काडचो पडटा ताचे खातीर कितें कितें प्रक्रिया लागता ती तुमी सांगू शकता ती सगळी कागद पत्रां तुमकां सेल्फ एटेच करून दिवपाची न्ही तुमीच व्हिजा आनी पासपोर्ट आमकां करून धाडटले ओके